भारत में जो लोकप्रिय योग गुरु हैं वो है बाबा रामदेव जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हूँ क्योंकि आज इतनी उम्र में भी उन्होंने अपने आपको इतना तंदुरुस्त और इतना ज़्यादा अच्छा रखा हुआ है जो शायद ही कोई अपने शरीर को रख पाता है तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हूँ